शूटिंग स्टार जो आसा तेका कोंकणीन उल्कापात म्हणटात आतां तुमी हो केन्ना पळयला बीन हांयेन जाल्यार भरपूर फावटी पयला रातचे समज जर तुमी भायर वचत आकाशांत जाल्यार एक तरी तुमकां उल्कापात दिसतलोच पोवपाक भरपूर बरो दिसता तो अशें म्हणटात की जेन्ना एक स्टार तुट्टा तेन्ना हो उल्कापात जाता आनी हो जर समज तर तुमी पयलो आनी तुमी कितें वीश मागली जाल्यार ती खरी जाता आतां हें कितलें खरें तें कोणाक खबर ना बट अशें म्हणटा शूटिंग स्टार जे आसा ते समज जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार जे कडेन चड लायट ना आनी चड पोल्यूशन ना तसल्या कडेन चला ज्या कडेन भरपूर स्टार्स दिसता कारण कित जाता जे कडेन भरपूर लायट आसता ते कडेन आनी पोल्यूशन आसता ते कडेन तितले आमकां स्टार्स दिसना तेज्या लागून अशें जंगलान अशें ना जाल्यार खंय अशें माउंटन एरिया ज्या कडेन चड गाड्यो नासता तसल्या कडेन समज जर तुमी पोवपाक वचत जाल्यार तुमकां शूटिंग स्टार दिसतलें